आङो लकदाउन नि समावहाय बिदिनो गोथाव गोथाव ओंख्रि जानो नाजादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो जादोंबो ना लकेल दाउ लकेल फुख्रिनि ना बिदि जादों बिदिनो दखान सखानथ' गैखाया लकदाउन आवहायो जेबो बायनानैबो जाजाखायाबो जोनोबो हाखायाबो आरो बेनिखायनो न'आवनो फख्रि दंमोन ना न'नि फख्रिआवनो ना सारनानै बिदिनो ना एवनाय जादोंमोन सबाय ना जादोंमोन ओमफ्राय अनलाजों नाजों बेफोरथ' बिराद गोथाव जानाया आं सबाय ना आरो अनला दाउखौहाय आङो जानो जोबोद मोजां मोनखायो नालाय बेनिखायनो आङो बिराद गोथाव मोनो आरो आरो आं हारसिंनो संनानै जाखादों बिदिनो आरो लकदाउन नि समावहाय बाजार हाथाइ हाथाइ बाजार बिदियाव थांलाय फैलाय खालामनायबो जायाखैमोन आरो हाथाय बाजारबो जेबो गारि मटर बो खारनो होआखैमोन नालाय बेनिखायनो गामि खाथिनि दैफोरावहाय थांनानै बिदिनो साम' बायदिसिना खनहैफायोमोन बिमामोनजोंहाय बिदिनो लोगोफोरजोंबो थाङोमोन ओमफ्राय बेनिफ्रायनो खननानै लाबोबाय बेनिफ्राय खननानै साम'खौ दानबाय दाननानै सुबाय बिदिनो सुनानै मानजिनानै एवनानै जादोंमोन आरो साम'आ बिदिनो सबायजोंबो जाजायो आरो दालिजोंबो जाजायो ओमफ्राय दालिजोंबो जाजायो ओमफ्राय ओरैनो गाव गोजाबो एवनानै जाजायो आरो साम'खौ सोबनो बिराद मोजां मोनो आं ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो न'नि दाउ लकेल सिथारनानै जादोंमोन ओमफ्राय बेखौहायो अनलाजों दाउजों जादोंमोन आरो बिराद गोथाव मोनखायो आं अनलाजों दाउ लकेल जों बाब ओमफ्राय आरो सबाय सबायजों सबाय खारै दाउ जाना ओमफ्राय बिनिफ्राय खुम्ब्राफोर खुमब्रायाथ' बे समावहाय बांद्राय मोना आरो खुम्ब्रा समाव जादों ओमफ्राय आङो संनानै जाजोबखायो लोगोफोर लिंबा ओमफ्राय बेरायनोबो जायगा गैयाना बेरायनायबो जायासै लकदाउन आवहायो गैया बिदिनो न'आव थानानैनो टाइम पास खालामबाय आरो संनाय जानाय बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो आं गोबां ओंख्रि संनानै जादों लकदाउन समाव बिदिनो सङै सङै बिदिनो संनानै जादों गाव गावबागाव संनायखौथ' गोथाव मोनखायो ना बयबो गोसोबायदि संनानै जायो आरो बिदिनो लकदाउन होनोब्ला जेरावबो बेरायनो मोना थांनो मोना बिदि अब'स्था जाखादोंमोन आरो जानाय लोंनाय आरो गोबां आं ओंख्रि संनानै जानो नाजादोंमोन नाथाय माखौबा माखौबा ओंख्रिखौ जानो हायासै माखौबा माखौबा ओंख्रिखौ जाबाय आङो ओंखाम ओंख्रि संनायखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय संनाय जानाय गोबां गोबां रोखोमनि बुस्थुफोर संनानै जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो थाखाबाय अनला दाउ सबाय सबायजों दा ना एबा दाउबो ओमफ्राय बिदिनो खुम्ब्रा खुम्ब्राजों हांसो हांसोआथ' बिराद गोथावखा आयै जाबाय बेनिफ्राय आरो मा खालामनो ओरैनो बारिफोरावहाय मैगं दंब्ला बिखौ लायनानै जाबाय संनायफोराव बिमाफोरजों सिगांनिफ्रायनो उन्दैनिफायनो हेल्प खालामबोयोमोन ओमफ्राय बिदिनो लकदाउन दिनावबो आङो माने जेरावबो थांनाय जायासै नालाय न'आवनो थाबाय थाखानायना लकदाउन आवहाय बेवहायनो न'आव थाबाय थानानै मोनाबा संबाय फुंबा संबाय जाबाय आरो थाफिनलायबाय बिदिनो बेरायनायाथ' बेरायनो सानदोंमोन आङो लकदाउन आवहाय ओमफ्राय बिदिनि थाखायनो जेबो गिनानैनो बेरायनाय जायासै आरो आरो मोनसे ओंख्रिखौनो बावबावदोंसो आङो माबा नारजि नारजि अमा वाव आंनि फेभ्रिट खा बे नारजि अमायाहाय नारजि अमाखौ जानो जोबोद मोजां मोनो आं संनानैबो जायो ओमफ्राय गुबुननि संनायखौबो जायो नारजिफोर जानो नारजि अमा अमा मेजेमहाय संनानै जादों आरो लकदाउन नि दिनाव नारजि अमा जाबाय अनला दाउ ओमफ्राय अनलाजों दाउजों ओमफ्राय सबाय दाउ सबाय ना बिदिनो जादों आरो आङो बिदिनो गोथाव गोथाव बुस्थु जानानैनो लकदाउन आवहाय बेजोंनो टाइम खाथायहरबाय आरो न'आव थानानैनो जायै जायैनो मटु जालायलायदोंमोन आङो लकदाउन आवहायो जेबो जेरावबो थांनाय गैया मानाय गैया खालि जानाय जानाय ओमफ्राय बिदिनो जायै जायैनो बिदि संनानै जानानैनो बेफोरखौनो संनानै जादोंमोन आरो आङो